हमसभ जे जब तलाबमे माछ मारयलऽ जाइत छियै तऽ सहथ लयकऽ जाइत छियै जाल लयकऽ जाइत छियै आओर चट्टी लयकऽ जाइत छियै आओर जाइत छियै तऽ हमर ददा पहिले जमानामे ईसभ माछ मारैत रहैत नऽ तब बढ़िआँ बढ़िआँ गीत गाबैत रहै गीत गाबि गाबिके माछके पकड़ैत रहय तऽ ओ दखयमे बड्ड नीक लागैत रहै हमरा सभक आबके समयमे दादासभ तऽ गुजरि गेलय हँ तऽ ओतय चीजसभ नहि दखयलऽ मिलैत छै कि हमसभ जाइके देखी आबसँ हमसभ तऽ जाइ छी मछलीसभ खरीदैत छी आओर जँ हमसभ पहिले दादा जे रहय न सभ मछली जे मारैत रहै तऽ जादा मछली भै जाइत रहै तऽ सोचैत रहै किआ नहि बेचके कुछ पैसा कमे लियै घरमे दू रोटी खाइए जब बेसी मछली भै जाइ तऽ दूर दूर तक लय जाइत रहय पहिलेकऽ समयमे तऽ संसाधन नहि रहय तऽ पैदले लयकऽ चलि जाइत रहै मछली बेचयलऽ कपार पर तऽ बेचकऽ जे आबय तऽ रोटी जे मतलब जे घरमे जे अनाजसभ ओसभ लयकऽ राखि दैत रहय